नोंथांनि टुर एजेनसिनिफ्राय आङो गारि मोनसे बुक खालामदोंमोन नाथाय गारिया थिखानाय समाव आंनि थांनांगौ जायगासिमावहाय गारिया सफैनो हायाखिसै नाथाय आं नेगासिनो दंमोन गारिखौ नाथाय गारिया दासिमबो सौफैनो हायाखै स' बेनिखायनो आं केनसेल खालामनोसै गारिखौ खालामनानै गुबुन मोनसे गारि अरदार खालामनानै आङो आंनि ट्रिपाव थांनोसै आरो स' बिनि थाखायनो नोंथाङा गाज्रि मोननो नाङा नोंथांनि माबाया टुरा आंनिसिम दायो सौफैदिया सौफैयाखसै बेनिखायनो आङो दायो गुबुन मोनसे गारि लानानै आंनि ट्रिपखौ दावगानोसै द्राइभारा सौफैयिनि थाखाय आङो केबखौ केनसेल खालामनो सानदों नोंथांनि नोंथानि एजेनसिआ आंनिसिम सौफैनो हादिया बेनिखायनो आं गारिखौ केनसेल खालामसिगोन नोंथाङा गाज्रि मोननो नाङा